अॼु ताईं मां कंहिंजी बि मूर्त जे बारे में कल्पना न कई आहे पर कॾहिं मूंखे मौको मिले त मां मदर टेरेसा जी मूर्त पक ठाहींदुमि छाकाणि त मदर टेरेसा एॾे असांखे इंस्पिरेशनल हुई एॾी असांखे प्रोत्साहन करण वारी रूप में देवी हुई की हुन हिकु शइ करे ॾेखारी आहे की परदेस मां अची करे जेके ग़रीब आहिनि जेके पिछवाड़े माण्हू जा हेठियल माण्हू जा माण्हू आहिनि जेके दुखी माण्हू आहिनि उन लाइ उन सॼी पंहिंजी ज़िंदगी कुर्बान कई आहे ऐं हुन पंहिंजी ज़िंदगी कुर्बान करे इहो ॾेखारियो आहे की असां हिकु ग़रीब ला कयूं त डाएरेक्ट परमात्मा लाइ था कयूं इन जे करे मूंखे मूर्त ठाहिण जो मौक़ो मिले त मां मदर मैर मदर टेरेसा जो पको मूर्त ठाहींदुमि पर उहो मदर टेरेसा जी मूर्त ठाहिण लाइ मूंखे हेतिरी आर्ट वर्क कानि आहे हुन लाइ मूंखे हिकु थोरो कोर्स करणो पवंदो ऐं आर्ट वर्क पूरो करे पर मालिक मौक़ो ॾिनो त मदर टेरेसा जी मूर्त ठाहींदुमि